हलो केरु नमस्ते हा ॿुधायो कहिड़ो कमु अथव छो छा थियो

अच्छा कीअं

हा अच्छा स्पेलिंग स्पेलिंग जी ग़लती आहे ईअं त इहो पहिरीं कोन सुधार करायव छा तव्हां इहा ग़लती कीअं थी त तव्हां खे आधार कार्ड ठहिराए करे ठही करे घणा साल थी विया त अठनि सालनि खां तव्हां कॾहिं अपडेट ई कान करायो इन खे कॾहिं करेक्शन ई कान करायो अच्छा जेका पापा जे पापा जे जेका सरनेम में जेका अचे पई स्पेलिंग जी ग़लती पई अचे इन जो तव्हां खे कोई सबूत आहे पहचान पत्र आहे पहचान पत्र में सही स्पेलिंग लिखियल आहे अच्छा ऐं ॿियो ॿ सबूत तव्हांखे खपनि ॿ खपनि ऐं ॿियो त वरी तव्हां अच्छा एड्रस बि तव्हां चओ था असां मकान बि मटियो आहे मकान मटियो आहे त उन जी एड्रस अच्छा त पोइ तव्हां खे एड्रस बि मटाइणी पवंदी एड एड्रस बि मटाइणी पवंदी अच्छा त ब बाक़ी नालो अञा नाले में ई आहे ठीकु आहे त हाणे हा जेको जो अॻिलो महिनो अचे थो अगस्त जो उन अगस्त जे पंज तारीख़ पंज तारीख़ साईं बाबा परिसर आहे साईं बाबा परिसर अजय नगर जी जेका कैम्प लॻंदी उहा साईं बाबा परिसर में लॻंदी ऐं अगरि तव्हां खे वैशाली में कराइणो आहे त वैशाली में झूलेलाल मंदरु आहे उन जे पासे हिकु सरकारी स्कूल आहे उते उते कैम्प लॻंदी उते वञी करे तव्हां सॼा पंहिंजा इहे फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट्स खणी वञो पन्ना खणी वञो जंहिं में सही स्पेलिंग हुजे त ॿ तव्हां खे सबूत उते ॾियणा आहिनि ॿ सबूत ऐं अगरि एड्र्स तव्हां चेंज कराए छॾी आहे बदिलाए छॾी आहे ठीकु आहे न बाक़ी तव्हां खे धरवानी सही कराइणो आहे त उहो ॿ प्रूफ खणी करे उते फार्म भरिजो फारम भरण खां पोइ पापा खे बि वठी वञिजो छाकाणि त उन्हनि जा बि अपडेट वग़ैरह थींदा फिगर फिंगर्स वग़ैरह इहे थींदा फिंगर प्रिंट वग़ैरह थींदी त उन खां पोइ उते वञी करे सही थी वेंदव त पंद्रहं पंद्रहंनि खां वीह ॾींहं पंज पंज अगस्त मथे महिने जी हा मथे महिने जी पंज अगस्त सुबूह जो इहो कैम्प शरू थींदो नवें बजे खां शाम जो पंजे बजे ताईं अथव नवें बजे खां पंजे बजे ईं हा विच में लंच टाईंम थींदो हिकु बजे लंच हा हिक खां ॿ ऐं बाक़ी उन खां पोइ कैम्प चालू अथव कैम्प में वञी कैम्प हींअर चालू थींदी उहा टे ॾींहं कैम्प हलंदी पंज छह सत टे ॾींहं हलंदी ऐं पंद्रहं ॾींहंनि जे अंदर ई पहिरीं सॼा डॉक्यूमेंट्स वेंदा जयपुर जयपुर मां सॼा अपडेट थी करे पोइ अपडेट जो तव्हां वटि मेसेज ईंदो उन खां पोइ तव्हां ई मित्र तां उहो आधार कार्ड कढाए सघो था नओं वारो बाए पोस्ट में टाईम लॻंदो आहे अगरि तव्हां खे जल्दी अर्जंट खपे त तव्हां ई मित्र तां कढाए सघो था उहो जॾहिं अपडेट जो मेसेज ईंदो न उन खां पोइ तव्हां ई मित्र तां कढाए सघो था हा लाईट जो बिल ऐं अगरि पैन कार्ड हुजे पापा जो पापा जो पैन कार्ड हुजे यां कोई स्कूल जो डॉक्यूमेंट हुजे टेंथ जी ट्वेल्थ जी मार्कशीट ॾहें ऐं ॿारहें जी कंहिं में बि जंहिं में सरनेम सही हुजे ॿ कहिड़ा बि प्रूफ तव्हां खे खणी वञिणा आहिनि उते उन जी फोटोकॉपी ऐं ऑरजिनल ॿई खणी वञिजो ठीकु आहे उते हिकु फार्म भरिजंदव उते फारम भरिजंदव उन सां ई सॼी फर्मलिटी लॻंदव ऐं पापा खे ज़रूरु वठी वञिजो ठीकु आहे ठीकु आहे हा ओके हा